हमसब जे गाछी लगाबै छिए ने तऽ ओहिमे खदिआ खुनि देली हल्कासँ जैविक खाद रख देली हँ आओर ओकरा बाद आमके पौधा लगैली आओर कलम लागैके बाद फेर तऽ मोहनी मण्डलमे आके ओ कथि कहै छै ओकरा ई वहाँपे नर्सरी बा वहाँ से लबै छी रोपै छी किछु हमरा सबके जे पौधा जे मिलैए ने तऽ एस एस बी के भी दुआरा भी मिल जाइए हमरासबके जइसेकि अहाँके महोगनी सगवान ईसब मिलैए हमरासबके मतलब एस एस बी कैम्पके दुआरा जानली ओहिमे अएलक लऽ कऽ ओ अपना हाथसँ रोपबेलक किछु फोटो वोटो खिँचैलक हुँ आओर हमरासबके सालमे एक बेर वइसेहिओ सरकारके दुआरा पी आर एस अबैए पौधा लगबाके जाइए हुँ तऽ हमरसबके पौधा यहाँ लगाबैके लेल जइसे कि मनरेगासँ भी भेल तऽ ओ अपना तार दऽ दै छथिन पिलर दऽ दै छथिन कि ओहिमे नील गाइ नहि घुसै तारसँ घेर दै छी हुनकरा पिरल पिलरमे लगाके एगो कऽल दऽ दै छी हुनकरा पानि पटाबैलए तऽ एगो मतलब हमरा यहाँ किसानसबके देखबै बहुत पेड़ लागल हइ आमके बगीचा हइ सगवानके हइ महोगनी हइ पेड़ लगाबैमे कहीँ से कोइ दिक्कत नहि हइ हुँ आओर बहुत बढ़िआँ ओकर देखभाल होइए